जोङो न'खरफ्राव गोबांथार इलेकट्रनिकफोरखौ आथिखालाव बाहायसै गोदोनि समाव गैयामोन नाथाय समजों लोगोसे बेफोर मुवा बेसादफोरखौ जोंनो गोनांथि जानानै फैबाय जायनि जाहोनाव दै बोखांनायनिफ्राय लानानै जोङो टिभि कम्पिउटार बेफोर बायदिसिना आरो मबाइल इलेकट्रनिक बेसादफोरखौ बाहायनो थाखाय जोंनो कारेन्टनि गोनांथि जाबाय दा बेफोरखौ जोंनि न'खरफ्राव जोङो जोंनि खामानि समखौ जोङो हमथानो थाखाय बेफोर इलेकट्रनिक मुवा बेसादफोरखौ जोङो बायनानै लाबाय आरो समजों लोगोसे जोंनि न'खरफ्राव माखासे गोनां जानाय इलेकट्रिक मुवाफोर जेरै आरोबाव ओंखाम संग्रानिफ्राय लानानै जोंनि हिटार गुदुं खालामग्रा हिटार जेरै बिनिफ्राय जोङो सि सुग्रानिफ्राय लानानै आइरन जोङो आइरन बेफोर मुवाफोरखौ बायनानै जोङो न'आव लानो हमबाय दा बेफोर जोंनो गोबांथार खामानिफ्राव जोङो खम समनि गेजेरावनो जोंङो मावनो हानाय जोंनि समखौ जोङो हमथानो हानाय आरो जोंनि समखौ जोङो गोबांथार माखासे खामानिफ्राव बाहायनो हानाय जोङो मोनो हाबाय दा बेबायदिनो जोङो समजों लोगोसे जोङो न'खराव गोनां जानाय बे इलेट्रनिक मुवाफोरखौनो जोङो बेबायदि बायनानै लादों